भारतआव माखासे गोनांथार नेरसोन आरो दावबायारिफोरनि गोसो बोग्रा जायगाफोरा जाबाय से नाम्बाराव दं जाहैबाय ताजमहल दिल्ली नै नाम्बार फागुन टास्स'टेक्ला दाब थाम नाम्बार कर्नाक सान टेम्फोल उड़िसा ब्रै नाम्बार फरेस अफ डा महाराष्ट्र नियार डा थारनासि बा नाम्बाराव दं इन्दिरा गान्धी मेम'रियेल टुरिस्ट गार्डेन बेयो श्री नगर जम्मु एन्ड आरो कश्मीरआव दं